जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी परिवार में महिला और पुरुष दोनों ही होते हैं और उनके कार्य करने के तरीक़े भी अलग अलग होते हैं उनका मतलब कार्य बटा हुआ होता है जैसे कि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएँ अपना घर संभालती है अपनी रसोई संभालती है बच्चों को संभालती है और पुरुषों की हम बात करें तो वह बाहर का कार्य करते हैं जैसे कोई आफिस वर्क हो गया या किसी चीज़ की जॉब हो गई तो पुरुष वर्ग इन चीज़ों को संभालता है और महिलाएँ घर के काम काज संभालती हैं और हम बात करें तो महिलाएँ जैसे घर के काम काज सवारती हैं वह इस में निपुण होती है और उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से अनुभव होता है कि घर को किस तरह संभालना है चलाना है और जैसे ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में तो पुरुष और महिलाएँ दोनों ही खेत में जाते हैं मतलब साथ में कार्य करते हैं बराबरी के ही कार्य होते हैं बस रसोई जैसे चीज़ें महिला संभाल लेती है और जो बाहर के काम होते हैं वह पुरुष संभाल लेते हैं और जहाँ तक है आज के समय में तो महिलाए भी पुरुषों से काम नहीं है और महिला पुरुष दोनों के कार्य कर लेती है और पुरुष भी महिलाओं की भी कार्य कर रहे हैं और सीख रहे हैं जैसे कि हम ब्यूटी पार्लर की बात करें तो पहले महिलाएँ ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी परंतु आज के समय में पुरुष भी ब्यूटी पार्लर चलते हैं और यदि बात करें खाना बनाने की तो पहले हमारा पुरुष प्रधान देश है तो मतलब महिलाएँ ही खाना बनाती थी पुरुष तो अगर खाना बना लें तो ऐसा समाज में बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि पुरुष हो कर खाना बना रहे हैं परंतु आज का समय ऐसा नहीं है पुरुष भी खाना बनाते हैं महिलाएं भी बनाती है पुरुष भी महिलाओं का साथ देते हैं अगर किसी घर में किसी महिला की गवर्नमेंट जॉब है और वहाँ पर जैसे महिला समय का पूरे तरीक़े से अच्छे तरीक़े से टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही हैं तो जो पुरुष होता है वह कई बार मदद देता है खाना बनाने में या बच्चों को स्कूल छोड़ने में या फिर कोई भी कार्य हो गया तो इस प्रकार से मतलब कार्य की बात करें तो एक परिवार में महिला अपना एक विशेष रूप से जो कार्य होते हैं वो करती है और पुरुष के जो कार्य होते हैं वो करते हैं अब हम जानते हैं कि मतलब महिलाएँ ज़्यादा बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं जा सकती है परंतु वे घर के कार्स कार्य संभाल लेती है पर पुरुष यदि घर के कार्य संभालेगा तो फिर कमाएगा कौन तो इस वजह से जो पुरुष होता है उसको बाहर की चीज़ें भी देखना होता है थोड़ा कमाई वग़ैरह भी करना होता है इस प्रकार से दोनों के परिवार में अलग अलग भूमिकाएँ होती हैं अपने अपने कार्य करने की